ہلو میم میم میرے کو کچھ آڈر کرنا تھا آپ کی اسٹیشنری شاپ سے آپ کی اسٹیشنری شاپ ہے نا جی میم میرے کو اسٹیشنری شاپ کے لیے کچھ ضرورت کی کچھ چیزیں چاہییں جیسے کہ ساپنر ہو گیا پنسل ہو گئی پین ہو گیا مرکاس ہو گیا اوکے اور کاپی ہو گئیں اریزر ہو گیا یہ میرے کو کچھ زیادہ کوانٹٹی میں چاہییں کیا آپ کے پاس اویلیبل ہے ٹھیک ہے تو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجیے میرا آڈر ٹھیک ہے آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجیے میرا آڈر میرا آڈر ہے جیسے کہ دو سوری پارڈن پلیس یہی کہ سات آٹھ سو روپئے تک کے اندر اندر ہو جائے یا اس سے اوپر بھی ہو جائے کوئی بات نہیں چلے گا اوکے نا ٹھیک ہے تو اب آپ نوٹ ڈاؤن کریے دو ڈزن پنسل او اوکے اور پانچ درجن کاپیاں لے لیجیے گا انگلش کی

اور اریزر لے لیے گا تین درجن اریزر لے لیے گا اوکے اور اور لاسٹ پین لاسٹ پین لے لیے گا آپ پانچ پانچ درجن پین رکھ لیجیے گا نو نو میم میم میم صرف بال پین چاہئیں

نہیں بلو میں ہے بلو بلیک نہیں جی اوکے اوکے میں آپ کی کال کا انتظار کروں گا اوکے اوکے یو ار ویلکم